कुछ दिन पहले ही मैंने एक कैमरा मंगवाया जो कि निकॉन का था और उसका मॉडल नंबर डी ऐट टेन था और उसका जो मेगापिक्सल था वो थर्टी सिक्स मेगापिक्सल का था और उसके साथ मेरको दो तीन लेंस भी आए ये नया कैमरा मुझे कुछ साढ़े तीन लाख रुपये का पड़ा जिसकी फ़ोटो क्वालिटी बहुत अच्छी थी ज़ूम करो तो इमेज बहुत क्लियर आती थी और वो थोड़ा बहुत पानी भी झेल लेता था वेदर सील्ड कैमरा था जब मैं इसको ना रात में जब फ़ोटो खींचता था तो बहुत अच्छी फ़ोटो आती थी कलर्स बहुत अच्छे आते थे जिसमें रॉ फ़ोटोज़ भी बहुत बढ़िया आती थी जब मैं एडिडित एडिटिंग करने बैठता था तो बहुत अच्छा लगता था अच्छी खासी लेयर बन जाती थी फ़ोटोशॉप में और कैमरा तो मस्त है ज़ूम इसके जो ज़ूम वाले लेंस थे वो भी बहुत बढ़िया थे बहुत दूर तक मैं दो सौ मी मीटर तक में उसको ज़ूम कर सकता था मैं चींटी को भी देख सकता था और उसकी आंखों को भी देख सकता था